میں نے اپنے شہر دربھنگا سے آدتیہ ویژن ایک شو روم ہے اس سے ایک ڈکن کی اے سی فروخت کی جسے میں اپنے روم میں لگایا ہوں وہ مجھے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے وہ میرے روم کو بہت ہی زیادہ ٹھنڈک محسوس کراتی ہے اور آج کل اتنی گرمی اتنی شدت والی گرمی ہے جسے بنا اے سی کے رہا نہیں جاتا تو میں اپنے روم میں جب بھی جاتا ہوں تو مجھے بہت ہی زیادہ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے